दायो हारिमु होननानै बुङोब्ला मोनसे हारिनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरखौनो हारिमु होननानै मिथिनाय जायो मोनसे हारिखौ सिनायनोब्ला बेफोर गासैबो थानांगौ जायो गावनि जोंनि बर'आबो गावनि राव दं गावनि धोरोम दं गावनि जों बर' फिसाफ्रा जोंनि बर' फिसाफ्रा माब्रै गानो जोमो थायो बा मा मावनानै थायो बेफोरखौ सिनायथि होनो हानाय मोनसे गुमुर आइजेङानो जादों हारिमु बे हारिमुआ थांनानै थायोब्लासो मोनसे हारिखौ सिनायथि होनो हानाय जायो हारिमु नङाब्लानो मोनफ्रोमबो हारिहा जेबोखौनो गैया होननानै बुंनाय जायो ओंखायनो जोंनि हारिमुनि फोलेरारि जा जथ' जोंनि जाफुखांनाय फिसा फिसैफोरा माने बेखौ गोसो मोदोम जिउयै जिउ होनानै फोथांनानै लाखिनो नाजानांगौ हारिमुजोंनो दाब दाब जायगायाव हारि बबे हारिनि मानसि बेफोरखौ सिनायथि होहोनो सिनायथि होनो हायो जोंनि बर' फिसाफ्रा गावनि गाननाय जोमनायखौ गाननानैनो जेरावखि थाङामानो गाननाय जोमनायावनो सिनायो सिनायनो हायो लोगोसे गावनि राव रावखौबो जों फोरमायथिनानै जोंनि बर' रावखौबो फोसावनो हायो जाहाथे बेफोरबायदि हारिमुनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि उन उनाव फायनाय उनाव फैबाय थानाय बर' फिसाफोरा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेखौ मोजाङै फालिलांनो हायो आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोन्थ'नाय जाबाय थेंक इउ